हेल' अ अ खोनादो हेल'

खामदोमोन आं नोंनिफ्राय मैगं लाबोदोंमोन आङो नोंनिफ्राय लाइ लाफा लाबोदोंमोन नोंनि मैगङालाय माथो हासारसो होनाय ना मानायसो मैगङानो सेवजोबबाय दखन नोंखो दा आं मा खालामनांगोन हैथारहैफिननोसै होमब्लालाय आंलाय अ दा आंहालाय आं एसेबां इनिफ्राय दाम होना लाबोबाय लाफा ओंख्रिखो लाबोनाबो नोंनि मैगङालाय सेवबायसो आलुआबो मिथिया आरो आंहालाय आं लाबोबाय नालाय दोबाय बिदिनो जाखायासै आरो दोनखाथारबाय आं मैगंखौ बायना लाबोबाय माथो जेबोखोनो मोनजायासै आं दोनबाय बिदिनो गारबाय सेवबाय

दे दाबो मालाय आं नों दखानि नालाय नोंनिफ्राय बायना लाबोबाय दाबो जेबो गाज्रि मोनजा लायनांला जों लाबोब्लाबो जानो हायाब्लाबो जेबो नङा आगै नों हामा मोन नाङा बायना लाबोना फैसा थांदोब्लाबो जेबो मोनजा लायलिया गाज्रि मोनजा लायनाङा जेनेबा नोंखो आङो माबा दङ नालाय खालामहरना नायदोमोन आरो जेबो गाज्रि मोननांला दे दोन्दो आंलाय सोंना नायबाय आरो आगै नोंखो सोंनायाव आंखो जेबो गाज्रि मोननाङा आरो मा बाजारनिफ्राय लाबोदोमोन भकतपारा बाजारनि भकतपारा बाजारनिफ्राय लाबोदोमोन आरो आं ओइ मैगंखो दा आं मिथिया हसिया नालाय लाबोफ्लां जालायबाय दा गाज्रि मोनजा लायनांला आरो देह जाबाय दे आगै दे लाखिनाय जादो